ہیلو سر میں لکھنؤ سے یہاں بات کر رہا ہوں کل میں نے آپ کے یہاں سے ایک ریسنگ شوز لیا تھا جو بہت ہی مہنگا پڑا تھا ہمیں دو تقریباً دو ہزار روپے کا پڑا تھا لیکن اُس کو لینے کے بعد وہ کمپنی کا تھا آپ نے اُس کی گارنٹی ایک سال کی دی تھی اور میں اُس کو جیسے ہی صُبح پہنا اور ریسنگ کے لیے نکلا تو راستے میں وہ جو شوز نیچے سے پھٹا ہُوا تھا جس کی وجہ سے مجھے ریسنگ میں بڑی دقت آئی اور اُس شوز کی وجہ سے میرے پیر میں بھی چوٹ آگیے تھے جس کی وجہ سے میرے پیر میں پٹّی بندھانی پڑ گئی اور شوز بالکل لوکل تھا کمپنی جعلی تھی اُس کی نیچے سے شوز پھٹا ہُوا تھا اُوپر سے اُس کا پھیتا بھی کُھلا ہُوا تھا جس سے چلنے میں بہت دقت ہو رہی تھی وہ شوز آ میں نے نائن نمبر بولا تھا لیکن وہ دس نمبر کا جوتا تھا جو مجھ سے بہت ہی بڑا ہو رہا تھا پہننے میں دقت ہو رہی تھی بہت زیادہ تو میں اِس شوز کو دوبارہ رٹرن کروانا چاہتا ہوں اور دوبارہ آپ کے یہاں سے کوئی اِس طرح کے شوز میں نہیں لوں گا کیونکہ آپ کمپنی کچھ اور بتا رہے تھے اور آپ نے دیا کوئی دوسری کمپنی کا شوز